दानि लाइमोनफ्रा सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानानैबाबो सोलोंथाइ बुरजा बुरजा सोलोंथाइ लानानै साख्रि साख्रि मोननो थाखाय इनटारभिउ इनटारभिउ होलाबायो बुरजा बुरजा फरायनानैबाबो साख्रिफोरखौ मोननो थाङा बिराद जुजिथाबलाबायो बिदिनो मानसि गिदिरफोरनाव थालांबायो बिदिनो साख्रि इनटारभिउ होलाबायो एप्लाय खालामलाबायो मोननो थाङा बुरजा बुरजा फरायनानैबाबो ओरैनो बेखार थानांगौ जायो माने बिराद जुजिनांगौ जायो आरो ना बिदिनो सारकुलार होबा इनटारभिउ होनोसै सोरनिबा खाफाला सोरबा मोननोसै सोरबा मोना बेफोरबादि आरो सोरबा फैसा जानानै थानोसै सोरबा बिदिनो ओरैनो इनटारभिउ होनानै मोननोसै सोरबा फैसा होसेयावबो मोनला साख्रिफोरखौ बिदिनो फैसाफोरखौ जानानै दोननोसै बिदिनो इनटारभिउ होलाबायनोसै बिदिनो बिराद बांसिनानो बुरजा बुरजा फरायनानै साख्रि मोना ओरैनो बेखार थाला बायनांगौ जायो लाइमोनफोरा आरो बिराद खसथ' जुजिथाबनानैबाबो बुरजा बुरजा फरायनानैबाबो बिदिनो फिसा फिसौ मावलाबायनानै थानोसै साख्रि मोनलाबायला बेफोरबायदिनो स्कुल माबा माबि प्रायभेट स्कुल बेफोरबायदिनो माबा माबि जब फिसा फिसौ बिदिनो मावलाबायनोसै साख्रिफोरखौ मोननो थांला इनटारभिउ होबाबो बिदिनो दखान सखान बिदिनो कम्पिउटार दखान मा दखान बिदिनो थालाबायनोसै इनटारभिउ होबाबो मोनला बुरजा फरायबाबो साख्रि मोननो थाङा बिराद खसथ' आरो फरायबाबो फराय बुरजा फरायनानैबाबो माने लस जायो आरो मोननोनो थाङा साख्रि बाख्रिफोरखौ बिराद खसथ'खा दानि लाइमोनफोरा